हमराके सीतामढ़ीके पुनौरा धाम हमनिके बहुत पसन्द लागेला वहाँपर जा कऽ घुमैके माँ सीताके पूजा करैके बहुत अच्छा लागेला वहाँपर जा कऽ जे शान्ति हमनि सभके महसूस होला अइसे एक बहुत अच्छा हमके लागेला तऽ वहाँपर अइसे ही यहाँपर सीतामढ़ी सीता माताके जन्म स्थल भी आबै छै जहाँपर हमनि जन्म लेने छी तऽ एहि सभसँ भी हमराके गौरव महसूस होला आओर यहाँ यहाँपर बराबर हम लोग जाला आओर भगवान सीताजीके पूजा करै आओर साथे रामजीके भी पूजा करै करैला आओर यहाँपर घुमलि कुछो खाइलि जैसे अथी ठेलापर कुछो अथी बेचेला तऽ ओहि सभसँ खरीदके खाइलि तऽ ओकर सभके बिजनेस भी चलेला काहे ई सभसँ हमनि सभके नीक लागेला आओर यही सीता सीताजीके पूजा करैमे हमनि सभके बहुत नीक लागेला